बैतुल ज़िले में रोज़गार और आजीविका के मुख्य स्त्रोत हैं जैसे कृषि उद्योग सेवा स्वरोज़गार और जो लोग सरकारी नौकरी को भी प्राथमिकता देते हैं निजी नौकरी से ज़्यादा वो इसी लिए कि निजी नौकरी कुछ सीमित समय तक ही हम कर सकते हैं हालाँकि सरकारी नौकरी को भी सीमित समय तक ही कर सकते हैं लेकिन अगर कोई सरकारी नौकरी में लग जाता है तो पचास साठ साल तक तो वो आसानी से नौकरी कर ही सकता है उसके बाद उसको जो पेंसन मिलती है तो उससे उसको भी काफ़ी सहारा मिलता है उसके फैमिली वालों को भी काफ़ी सहारा मिलता है लेकिन निजी नौकरी में जब तक काम करेंगे तब तक ही उसे सैलरी मिलेगी उसके बाद उसको कोई अलग से सैलरी नहीं दी जाती है और बैतुल ज़िले में उद्योग आजीविका की जैसे बात की जाए तो तिरुपति इंडस्ट्रीज़ है संजीवनी इंडस्ट्रीज़ है और बैतुल मिल का फेस डेयरी प्राइवेट लिमिटेड और भी जैसे प्राइवेट सेक्टर बहहुत सारे हैं प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी हैं जहाँ पर मज़दूर लोग काम करते हैं अपने दिनचर्या के जो हमें पैसे लगते हैं जो उसके लिए वो काम करते हैं और भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो हम प्राइवेट करते हैं इसमें बैतुल के लोग जैसे कोई होटल में काम करता है कोई किसी इंडस्ट्री में काम करता है कोई किसी दुकान पर काम करता है कोई किसी सोरूम में काम करता है उससे भी उन्हें काफ़ी राहत मिलती है अपने आजीविका को चलाने के लिए पैसे हो ही जाते हैं उनके लिए